गोदो आंहा संसार जाजेननायाव गथ' सासेल'मोन आरो दाना सावथाल दावरावआव जि उन्दैखौ लानो ना माला माथाखौ लानो जि हारसिंयै गोदान सोराव जाबाय आं बोरायाबो बाजारावसो फैदोंमोन खरस खालायनो अब्लाबो खुनुरुखुम उफाय गैया सासे बिखुंआव फिसा लाबाय सिगाङाव थफ्ला लाबाय बानानै खारनांबाय उफाय गैया राइजो राजाफ्राबो खारनांबाय राइजोफोर खारनायाव खारनांबाय आरो जोंबो गासिबो गामिनि मानसिफ्रा दाना खारै खारनानै हनै थिनालियावबो थाफैबाय थिनालिनि गौरां स्कुलाव थाबाय दसे आरो थिनालिनि गौरां स्कुलाव दसे थानानै दाना आरो जि हुलुसथुलुस दावराव जालायबाय आरो बिनिफ्राय थानो हायैनि नै बे देबोरगाव स्कुलाव फैफिननांलायबाय अखा रे रे मोनानि सम जि जाल्ला बयहाबो फिसा जों फिसौजों थफ्लाजों आलाय सिलाय गोदाव सोराव गाबा मोखां सोरनिबा फिसाया गाइखेर जानो गाब्बाय सोरनिबा फिसाया ओंखाम उखैनानै गाब्बाय मा खालायो मा खालाया गोदाव सोराव आलाय सिलाय दाना उनावहाय देबोरगावआव ज' जाफैनायाव देबोरगावनि राइजो राजाफ्रा मा खालायफैयो जोंखौ अननानै सिरा एसे मेथाइ गुरि एसे होबाय राननानै दाना रानै रानै रानबाय थोआसै एसेल' नालाय बिमा जानो ना फिसा जानो दानिया जों जायालासेनो फिसाफोरनो रानना होबाय बे सिरा एसे मेथाय एसे होनायखौ दानिया बेनि जाखांनायनि उनाव मा खालायखो राइजोफ्रा बेसोर हरसे मानि बोरै थानो उन्दै गोनांजोब खस्थ' हाबा माथा गारना खारबोनांबाय बिसोरो उनावहाय राइजोफ्रा रायज्लायनानै जोंनो अननानै ओंखाम संना होबाय आरो दाना ओंखाम संनायाबो आंनि बोराइआबो संफादों आंनि बोराइया अननानै फिसाफोर जाथों होननानै थालानि ओंखाम खामहाबनायखौ दोनदोंमोन थोरसियाव आं दसे मावग्रोनि दा हैसां होनना दोनदोंमोन दानिया उनाव मा जाखो सैमाया फैनानै जालांजोब्बाय दाना जालांजोब्बाय गैया मोनजायासै आरो उनाव संबावबाय संनानैबो थोआ थोआ जि दावराव जालायबाय ओंखाम थोयिआवबो मा खालायगोन मा खालाया मालाय थाखा फैसा गोनांफ्रा आजां गाजां मेथाइ बायै बायै हैसै जोंहाथ' बोराइआबो खामायनो मोनखायासै नालाय गैया गोदाव सोराव जाना थानांबाय दसेया दानिया मा खालायगोन मा मागोन मा खालायना थाबावनो खुनुरुखम जाबाय एसेखौनो राननानै दानिया अखानायै अखानायै दाना गावबा गाव राइजो माइरं दालि खिस्रि संबाय थानोसै फुं फुंआव फैसा गोनांफ्रा जानोसै मालाय मेथाय सौराय गोदै गोबाब बायनानै जोंहा गैया नालाय मालाय जानायफोरखौ नायलाबाय था फिसा फिसौ ओरै बोराइआबो होफैनो हाला जों हिनजावफ्राथ' बहा खामायनो हानो हौवाफ्रा हनै दावराव दावसि खामायनो हायाखिसै हौवाफ्राबो माजों होफैनो हालायखो गोदै गोबाब बिसि फिसानो जानाय लोंनायफोरखौ मालाय साख्रि गोनांफ्रा गोदै गोबाब जि होफैसै जोंहा गल' गल' नायबाय था मालाय जानाय लोंनायखौ जि गाबनो ना मिनिनो मोनलायलांबाय आङो नै बोराय सोरनावबाफोर फैसा मोनोखोमा बिलाबायदो हाय हनै फिसाफ्रा मेथाइ जानो गाबदों होनबायबायसै आङो बेहाबो होनसै बोरायाबो सोरनाव मोनो ब्रा लासिं सिं खिथालाबायनायसो जायो बायोलां लाजियोलां सोरनाव बिलाबायनो थैयाब्लानो जाबायलै बुरि खुनुरुखम थालाबायसै दा ओंखामफोरखौनो रुला बायनायखौ जालाबायनोसैलाय जिउ ल' बासायथोंसै माथो खालायबावनो मालाय गोनांआलाय जानो हायो जों गैयालाय बहाथो जानो हानो सोरनाव बिनो आं बिया लै लासिंसिं सोरनाव बिना मोननो दालाय जेरावबो खामायनो मोनला दावराव दावसि बोथोर माला खामायनानै होनो हागोन मालायनाव बिनानै नांगौब्ला ओरैनो था थैयाब्लानो जायो ओंखामफोरखौनो जाला बायनानै थानोसै माथो खालायनो देनांफोर माबा मोनसे राहा जाया बि नाङा खुनुरुखुम बिदिनो थानोसै माथो खालामबावनो